وعلیکم السّلام جی بولیے کون بات کر رہے آپ جی ہاں ثروت ٹیورز اینڈ ٹریویل سے بولیے کتنے آدمی گاڑی ہونا ایک آدمی کے جو ہے دو ہزار روپیے ہوتے ہے کب جائیں کب آنا ہے آپ کو اچھا وہ حساب سے جو ہے تین ہزار روپیے ایک آدمی کا خرچ آئے گا کتنے آدمی کا پیکج ہونا ہے آپ کو سات آدمی ہو تو ٹونٹی ون تھاؤزنڈ ہوتے آپ کو ڈسکاؤنٹ کر کے جو ہے سکسٹین تھاؤزنڈ روپیز لگا دیئے سولہ ہزار روپیے جی ہو جی ہاں وہی وہی ڈسکاؤنٹ آ رہا ہے آپ کو وہیں جانا ہے نہ اور آنا دوسری طرف کہیں جانا ہے اُس کے علاوہ ٹھیک ہے اُدھر ہی جا کے آنا ہے نہ جی جی ہاں وہی میں تو بعض وقت کیسے اُدھر سے دوسری طرف سے بھی جا کے آتا نا اُس وہ تو اچھا پڑ جاتا خالی ڈائریکٹ جانے آنے کی بات کروں گا تو اور دوسری طرف دوسری طرف جانا آنا بولے تو خرچہ بڑھا جاتا جی مکمل بول رہا نہ آپ کو سکسٹین تھاؤزنڈ روپیز ہوتا جی آپ کو پہلے ہی بولا تھا نہ ٹونٹی ون تھاؤزنڈ روپیز ہو رہے تاکہ اِس کے سب میں آپ کو کم کر کے بولا میں جی ہو کل میں نے آپ کی ضرورت ہو کل بول دیجئے گاڑی بھیجتا ہوں جی اچھی بات چلیے کوئی بات نہیں چلیے اللہ حافظ